धरम धरम सां असांजा त आहे जीअं त्योहार आहिनि या कु पहिरियों छा थींदो हुयो की जीअं ॾीआरी हूंदी हुई सभु अड़ोस पड़ोस में सभई ॿियनि जे घर वेंदा हुआसीं ॾियण वेंदा हुआसीं सभिनि जूं मुबारक़बाद ॾींदा हुआसीं अॼुकल्हि उहो रहजी न वियो आहे या होली बि होली बि हिकु ॿिए सां खेलंदा हुआसीं हाणे कोइ बि होली खेॾंदो आहे पंहिंजे पंहिंजे घर सभु रहंदा आहिनि ऐं जीअं असांजो अ थदड़ी जो हार हूंदो आहे पहिरियूं अ माण्हू मल्हाईंदा हुया हाणे ख़बर ई न थी पइजे की कॾहिं थदड़ी आई कॾहिं हली वई या कोई वीचारनि जो चालीहो हूंदो आहे चालीहे में असां सभु अ मिली मल्हाईंदा हुआसीं पहिरियों पर हाणे सभु पंहिंजे पंहिंजे में मसरूफ़ थी विया आहिनि माण्हुनि खे टाइम ई कोन्हे जीअं चालीहे में अचनि जो या मा मल्हाइण जो अ पंहिंजे पंहिंजे घर में सभु बसि जोत ॿारंदा आहिनि सभु कंदा आहिनि कोई मंदिर में ई न इंदो आहे कोई कंदो ई कोन्हे बसि